हँ हेलो हँ

कथी हँ हँ

ओ फर्स्टे बेर वोट गिरेबै वोटर लिस्टमे नाम यऽ ने चेक करलिए यऽ नाम छै ने वोटर लिस्टमे वोटर लिस्टमे नाम छै तऽ अहाँके परची मिलल यऽ एकटा घरपर जाके परची मिलल यऽ ओ परची लै लिअऽ आधार कार्ड लै लिअऽ आधार कार्ड लैके सीधे चलि आबू बूथपर ओ तऽ पुलिसवला अपने ओ परची देखत तकर बाद ओ जे छै पुलिसवला जे छै अपने ओ बुझि गेल जे बूथपर अहाँके नाम हैत सीरिअल नम्बर देखिके ओ कहत कि इस लाइनमे आप जाइए आओर तब ओतए जाएब तब ओतए प्रोजाइडिन्ग अफसर सभ बैठल रहै छै ओ ओ सबचीज मिलेतै आओर मिलै उलैके जे छै तब जाके अहाँकेँ परची देत नाखूनपर रोसनाइ लगाएत पहचानके लिए तब जाके जे छै अहाँकेँ ओ जाके जे ई वी एम मशीन रहै छै जाहि छाप अहाँके वोट देनाइ तऽ ओहि छापेके सामने रहै छै बटन ओ बटनके दाबि देबै एकबेर आओर बगलमे एकटा आओर मशीन रहै छै राखल ओकरे बगलमे जाहि जाहि छापपर वोट देलिए ने तऽ ओकर फोटो ओहिमे निकलै लागै छै हँ ओ मशीनमे निकलि जाइ छै फोटो जे हम जे बटन दबेलिए तऽ ओहि छापमे तोहर वोट गेलऽ

फर्स्टे बेर ने छी अहाँ अँए फर्स्टे बेर ने वोट गिरबै लेल जाइ छिए तेँ से ओ तऽ ओ जे छै पहिले चलै रहै मोहर वैलेट पेपरपर मोहर चलै रहै आब ओ मोहर नहि छलै से बटन दबै दिऔ भए गेलै वोटिन्ग भए गेलै हँ तऽ मोबाइल ओ बटनवला हटि रहलै आओर बड़का आबि गेलैए तऽ आब कि अच्छा हुँ हँ हुँ आओर सुनै छी